पैघ पहिने जे काम हमसभ करैत रही ताहिमे कनि परिश्रम रहै दौड़ कऽ जाय पड़ै छलै ककरो कोनो समाद कहैके लेल जे भाय फल्लाँ गाम चलि जो आब ओ काम कनि मोबाइलसँ कए दै छियै जे फल्लाँ गाम मो मोबाइलसँ कहि दियौ किओ मरिए गेल तऽ मने जाय पड़ै छलै कहैके लेल कि मरनी हरनी भए गेल तऽ जाय पड़ै छलै फल्लाँ गाम कहैके लेल या चिट्ठी लिख दियौ आब ओकरा मोबाइलसँ कहि दैत छियै बिजलिए बिल भरय पड़ै छलय तऽ जाय पड़ै छलय आब एखन मोबाइलसँ भरि दै छी मोबाइल किछु काममे आसान कए दलकै हेँ आ किछु काम अहाँके गाड़ी घोड़ा जे जतेक ई इलेक्ट्रोनिक जकरा कहै छियै इलेक्ट्रोनिक पहिने तऽ एतयसँ श्रीनगर जा कऽ गाड़ी पकड़ै छलहुँ आब एखन गाममे गाड़ी पकड़ै छी पहिने अहाँके ट्रेन पकड़ै लेल जाइत छलए दरभंगा एखन झञ्झारपुरमे पकड़ि लैए पहिने पहिनेमे आ एखनमे टेक्नोक्लिक जे छै से कनि सुविधा भेलै हेँ पहिने रहै कनि मेहनत परिश्रम आ एखन ओकरा ई टेक्नोक्लिक मौजी आओर जेनामे जे फोर चारि जी बी ओतेक तऽ हमसभ बुझितो नहि छी मोबाइलके लेकिन सुनै छी छौड़ा सभ कहै छै रौ एना कर ओना कर बिजली बिल तऽ ओसभ हमरासँ ज्यादा बुझैए हमसभ तऽ कनि पहलवान टाइप रही ओतेक नहि बुझियै लेकिन ई बिजलीवला सभ बिजली बिल जे भरैए ओ बच्चासभ ओ ज्यादा बुझैए बिजली सभके बारेमे ई फोनके बारेमे टिपटोप जे दबैत रहैए ताहिसँ ई बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडियावला बहुत आसान काम ई भऽ जाइत छै